हून तुसें मिगी अगला जेह्ड़ा सोआल कीता कि तुसेंगी गार्डनिंग दा शौक कि'यां पेआ ऑफिस आना जेल्लै कम्म करना ते मेरे कन्नै इक्क कुड़ी होंदी ऐ ओह् आईसी कपनी दी इद्धर आए दे होंदे ओह् कम्म करा दे होंदे सफाई दा उंदा सफाई दा कोई होना कंपनी ऐ कोई उं'दे कन्नै अटैच न ओह् तो उन्नै लैपटॉप आह्ने दा होना ते मेरे कोल उसलै फोन निं हा दूआ फोन हा छोटा हाल्ली कोई तिन चार म्हीने गै होए न फोन उन्नै केह् करना लैपटॉप पर पैह्लें उन्नै अपना कम्म करना प्ही में आखना मोनिका मिगी दे में दिक्खा एह्दे च उन्नै मिगी आखना मैम तुस पता केह् दिक्खो तुस दिक्खो इन्ने शैल बूह्टे ते उसी ना बहुत ई शौक ऐ गार्डनिंग दा मतलब उन्नै ऐसे ऐसे प्लांट अपने घर लाए दे मतलब गमला कोई सौ डेढ़ सौ गमला होना उन्नै बनाए दा ते उन्नै मिगी आखेआ कि मैम में तुसेंगी किश दस्सनी आं ते में आखेआ चल दस्स कि इक्क बारी दिक्खने कन्नै मिगी गार्डनिंग दा इन्ना शौक पेई गेआ की अज्ज में घर चाली पंजाह् गमले च हर प्रकार दे प्लांट जेह्ड़े लाए दे न होर बाटल कोई लब्भै जां कोई किचन च बाटल खाली गैलन खाली जां कोई पीपा बगैरा कोई तेल दा होऐ उसी कट्टियै बनाना मतलब पेंट कोई निं हाल्ली कीते दा जि'यां जिस स्हाबै दिखदी ही लैपटॉप च तो उस स्हाबै दा निं ऐ लेकिन इं'या नॉर्मली जेह्ड़े न कट्टियै बूह्टे मिट्टी ओह्दे च खाद बगैरा पाइयै ओह् करियै मिक्स करियै बूह्टे हर प्लांट लाना जियां समझो पर्पल हार्ट होइया नाइन ओ क्लॉक होई गेआ जेल्लै मेरे कोल नाइन ओ क्लॉक पिंक कलर दा हा ना मेजेंटा कलर दा तो में सोचेआ इक्को फुल्ल होंदा होना एह् फिर में जेल्लै ओह्दे बिच दिक्खेआ ओह्दे बिच पंज छे प्रकार दा होंदा इक्क व्हाइट होंदा इक्क यैलो होंदा इक्क पिंक होंदा इक्क पीच होंदा इक्क रैड होंदा जेल्लै में पिंक दिक्खेआ ते जेल्लै में बाकी दिक्खे ना ते मिगी उं'दा बी जादा शौक होई गेआ में इक्क दिन स्पैशल रेड लैने गी गेई नाईन ओ क्लॉक उत्थूं दा आहनेआ में छड़ा लाया ते दूए दिन ओह्दे च रैड फुल्ल आई गेआ ते उस्सै बेल्लै फटाफट फोन कड्ढियै उसी फोटो सैंड कीता दिक्ख तेरे कोल इक्को ऐ मेरे कोल दौ न मतलब दिन बा दिन जि'यां आखदे ना लेकिन इक्क चीज़ में एह्बी सुनी दी कि जेल्लै कुसै गी गार्डनिंग दा शौक पौंदा ना ते ओह्दा ग्रो आने दा टाईम होंदा कि उसी अग्गै बधने दा टाईम थ्होंदा होर बहत ई कुसै नै अच्छा आक्खे दा पॉजिटिटी ऐ एह्दे च के एह् बिल्कुल स्हेई गल्ल ऐ कि जेल्लै कुसै गी बूह्टे लाने दा शौक पेई जंदा ना ओह्दा अग्गें अग्गें बधने दा मतलब ओह् होई जंदा कि अज्ज मेरे कोल इन्ने बूह्टे आए न अज्ज एह् मेरे कोल फलाना बूह्टा निं ऐ मतलब में अज्ज दे टाईम पर जित्थै बी जन्नी ना जित्थै बी जन्नी कुसै रिश्तेदार दे होइया जां कुदै बी जाना औना पैह्लें में दिक्खनी इंदे घर बूह्टे केह्ड़े केह्ड़े लग्गे दे न

इंदे कोला मंगां जां नेईं मंगां लेकिन में मंगी लैन्नी होन्नी आं होर बूह्टे आह्न्नियै ओह् जेह्के बी प्लांट न ओह् मेरे कोल निं होंदे में उत्थुआं आह्न्नियै फिर उ'नेंगी फटोफट्ट केह् करनी मिट्टी में पैह्लें दी रक्खी दी होंदी खाद कुदै बोरुऐ पाइयै कुसै डब्बे च पाइयै रक्खी दी होंदी फिर में बूह्टे आह्न्नियै उ'नेंगी लाने ते लाइयै फिर आपें गै दिखदे रौहना ते खुश होंदे रौह्ना कम से कम बी में ऐल्लै चाली पंजाह् लाए दे न कि हाल्ली मेरी अग्गै बड़ी कोशिश ऐ के एह्दे कोला बी जादा करां में मतलब में उसी पुछदी रौह्न्नीं कि तेरे घर एह्का एह्का एह्का एह्का तूं गै मिगी दित्ते तेरे कोल इ'यै न जां नेईं मैडम मैनें अभी नेक्सट ओह् आखदी में हाल्ली होर बीऽ मंगाए दे न ओह् बूह्टे में त्यार करने न त्यार करियै जेल्लै बूह्टे त्यार होङन एह्के में तुसेंगी देगी ते जेह्ड़े थुआढ़े कोल होङन ओह् तुस मिगी देओ